हाँ मैं बता सकती हूँ दो हज़ार इक्कीस दो हज़ार बाइस दो हज़ार तीस दो हज़ार चालीस दो हज़ार पचास